हॅलो हॅलो पात्रांव सांग हय हय हय सांग ओके ओके ओके कांय भिवपाची गरज ना पात्रांव भरपूर कितें कितें आसा इडली आसा डोसा आसा गोवन स्टायल तुका वडापाव आसा मागीर बटाटाची भाजी आसा चवळ्याची भाजी स्पेशल आहा मिक्स मिसळ बिसळ कितें जाय तें तुवें सांगपाचें हय हय हय तशी रेट मारलेली आसा आमी चार्टाचेर तुमकां एक मेन्यू कार्ड दिलां आसतलें पय रुमानच तुमच्या आसतलें एक मेन्यू कार्ड ताजेर सगळें दिसता हय हय हय गरम गरम मिरच्यो बिरच्यो सगळें आसा तुमकां जाय जाल्यार आं हय हय ब्रेड तुका दोन तीन ब्रेडाची हें आसा वरायटी आसता तें पोळयो म्हणटा पळय तश्यो नाल्यार पाव उणें कितें जाय तें सांगपाचें हय हय भिवपाची कांयच गरज ना पात्रांव सगलें हांव पयता तुमगेली सर्वीस तुवें फक्त एक कोल मारल्यार पुरो तुका कितें जाय तितलें सगलें रुमान तुज्या पावतलें फकत कितें आहा बारीक शी कितें मात टिप्स दिवपाची तुवेंन कळ्ळें न्हू पात्रांव हय हय हय आतां तुका सामकी जबरदस्त एक सामकी हेजी मिसळ हाडटा कांदो बिंदो मारून सामके भितर लिंबू बीन घालून आनी सामकें गोवन सारके फेवरेट म्हणटा तशें लोकांच्यो पोळयो हाडटा बरें बरें येता पात्रांव बरें बरें ओके ज जा जालें